हेल्लो नमस्कार सर कह रहे कि समस्तीपुर से आपके जिलामे अयली जी जी जी यहाँ पर एलियै तऽ एके थोड़ा सर्दी खांसी बोखार हो गेलै बा जी ऐठा ते रहै खातिर पूरा दिक्कत भय गेलै तब जी हम सुनली ह कि अहाॅं हैल्थ वरकर छी एहि लागी अहाॅं लग हम थोड़ा काम लए अयली ह जी जी कहाँ कोई कहाँ बोलित हय जानकी मन्दिरके

हूँ तेसरे साल कहाँ रहि गेलऽ कहियौ तऽ अहाँके जानकी स्थलमे कहाँ दूकान भेलै जी जेल के सामने सामने जी हम आयब अहाँके ठाम पर और दबाइ ले लेब ठीक ठीक ठीक ठीक बाजैक